हेलो जी जी सर बिल्कुल बोलिए हाँ जी बोल रहें जी सर बहूँ यहाँ तो बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेगा आप विजिट कर सकते हैं यहाँ तो ख़ास कर इन जगहों पर अभी भी इतने पक्षी देखने को मिल सकता है जो विलुप्त हो रहें फिर भी यहाँ मिल सकते हैं जैसे कि वैसे आप कहाँ रहते हो कहाँ से आ रहे हो अच्छा अच्छा जी सर बिल बिल्कुल आइए जी सर जैसा कि आप को पता ही होगा जो बहुत सारे अभी पक्षी विलुप्त हो रही है देखने को मिल नहीं मिल रहा है उसका तो कारण जान ही रहे होंगे ये रेडिएसन ये मोबाइल रेडिएसन नेटवर्किंग का तो उस हिसाब से भी हमारे कुशेश्वर स्थान जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बहुत सारे पक्षी आप को अभी भी देखने को मिल सकते हैं तो आइए आप बहुत सारे पक्षी देखने को मिलेगा जैसे कि विलुप्त हाँ जी सर

हाँ जी सर एक दो तो गिद्ध भी देखने को मिल सकता है आपको बिल्कुल मिलेगा सर पक्षी एक दम वो ये है ना यहाँ रेडिएसन कम है आप को हर जगह पक्षी सुनाई देंगे दिखाई देंगे उनकी आवाज़ें काफ़ी अच्छा लगेगा सर आप यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करे और आइए और देखिए कुशेश्वर स्थान में ग्रामिण इलाक़ा यहाँ बहुत सारे पक्षी मिलेंगे यहाँ पक्षीयों का उस तरह से ख़याल रखा जा सकता है कि यहाँ कोई यहाँ से पक्षी जाए ना या किसी को कोई हानि नहीं पहुंचे उस हिसाब से जी सर वो बिल्कुल हुआ जाएगा जैसे आप अभी ठण्ड का मौसम है तो आप दस पंद्रह दस पंद्रह रोज़ से पहले ही आप आ जाओ क्योंकि ज़्यादा ठंड में वो तो निकलते नहीं है उससे पहले आप आ जाओ एट लीस्ट टिल लास्ट नोवेम्बर तक आप आ सकते हो उसमें आप को देखने को मिल जाएगा बहुत सारे तोते जी सर कबुतर भी सर इस कबुतर तो बहुत सारी टाइप्स के मिल जाएँगे आप को गोरैया भी मिल जाएँगे सर सर बहुत सारे पक्षी है जितने भी पक्षी होते हैं ना सभी लगभग आप को देखने को मिल जाएँगे हाँ सर वो तो वो तो बट हमारे यहाँ कुशेश्वर स्थान में अभी भी आप को पाँच दस देखने को मिल जाएंगे विलुप्त तो हो चुके हैं सर बट फिर भी आप को देखने को मिल ही सकता है यहाँ तो सर आप एक बार ज़रूर आएं और यहाँ का नज़ारा देखें आप को बहुत अच्छा लगेगा आप अपना कैमरेज़ में क़ैद कर के ले जाएँ दिखाए जो हाँ ठीक है ठीक है सर ज़रूर ठीक है धन्यवाद सर